हाँ मुझे पाँच तारीखें याद हैं एक दिसंबर दो हज़ार दो एक अक्टूबर दो हज़ार तीन एक मार्च दो हज़ार पाँच एक सितंबर दो हज़ार छः एक फरवरी दो हज़ार नौ